تخلیقی ہیٹ انسٹیٹیوٹ آف فوٹوگرافی نیسنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن احمد آباد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوٹوگرافی دہلی کالج آف فوٹرگرافی بروڈے آئیس لینڈ اسکول آف ڈیزائن آر آئی ایس بی اسکول آف آرٹ انسٹیٹیوٹ آف سکاگو کولمبیا کالج سکاگو ٹوکیو زوکی یونیورسٹی پیرس کالج آف آرٹ سر جے جے انسٹیٹیوٹ آف اپلائڈ آرٹ وغیرہ کالجز ان کالجوں میں مندرجہ ذیل کورسس سیکھائے جاتے ہیں پورٹریٹ فوٹوگرافی شادی کی فوٹوگرافی کامرشیل فوٹوگرافی ٹریول فوٹوگرافی ایونٹ فوٹوگرافی فیشن فوٹوگرافی کھیلوں کی فوٹوگرافی وائلڈ لائف فوٹوگرافی وغیرہ ان مندرجہ ذیل کالجوں میں سیکھائے جاتے ہیں